ओइ आंहा आलासि फैदोंमोनहाय दाउ बेदर फानदों दा नों दखान होदों सेरबासो नांगौमोन औ केजि आवलाय केजियाव बेसे आयु एफा बुरजा खमाया

बेसेबां होगोन जाबाय एफा बुरजा देरस'सो लादो मा देरस'सो

नों बेसे गोबाव होगोन दखानखौ ए दे होनबा दायो लायनोसै आं औ सारिथासोआव ए आरो ओमफ्राय बोरमा बेदरालाय बेसे बेखौ दुइस'नि हरदो बाल ओमफ्राय कइ बांद्रायो हाय आं बायफेरिखाय बारा मिथियाहाय दे दा दसे थानानै लायनोसै दोनदो